एतऽ के बिहारके मुख्य प्राकृतिक संसाधन तऽ लकड़ी अछि जेना जंगल गैस तऽ एतुका अछि नहि गैस तऽ बाहर सऽ अबैया हमरा सबके आब तऽ गैस सब लोग जरबे लागल हँ लेकिन समय के संग जंगल जे कटऽ लगलै ताहिसॅं एतऽ ओकर दोहन हुअ लगलै संरक्षण लेल से एतऽ आब वन विभाग सब बहुत रास गाछ रोपलनि हँ लोकोसब सजग भेलैया आओर अपन अपन नीक नीक गाछ सब लगबै छथि अपन अपन खेत मे बहुत रंगक गाछ सब जेना की सागवान मोहगनी आमक गाछ फलक गाछ सब रंग बिरंग के गाछी लीची के गाछ के गाछी सब लगबै छथि आ ओहिसँ ओ अपन लाभान्वित होइ छथि ओकर प्राकृति के संसाधन के संरक्षण लए हमसब गाछ लागाबी ताहिसॅं ऑक्सिजन सेहो भेटत आ लोक के जरेबा मे सेहो सुविधा हेतै जाहिसॅं कि सबके ओहिसँ खेनाइ बनेबा मे कोनो कष्ट नहि हेतनि लकड़ी के कोनो कष्ट नै हेतनि अखन जेनाकि पहिने जंगल कटि कऽ ओतऽ मकान बनि रहल छै से ओहि ओकरा बचेबा के चाही जे जंगल के बचेला से हवा पानि के कहियो अभाव नहि होयत